ایک بار میشو سے آڈر کری تھی کرتی پک میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی اور آنے پر بھی بہت اچھی لگی پہننے پہ بھی اچھی لگی لیکن بعد میں پھر وہ خراب سی ہونے لگی دھلنے پر اس کا کلر بھی اتر گیا لیکن تھی اچھی ویسے کپڑا بھی اس کا اچھا ہے اس پہ ورک تھا وہ بھی اچھا ہے مگر اس کا کلر اتر گیا

اچھی تو تھی ویسے سب کو اچھی لگی پہننے پر اچھی بھی لگ رہی تھی اور سبھی کو اچھی لگی سب بول بھی رہے تھے کہاں سے آڈر کری ہے تو میں نے بتایا میشو سے آڈر کری ہے بٹ پھر وہ تھوڑے دن پہنی تو اس کو دھلی جب تو اس کا کلر اتر گیا پھر اب وہ مطلب اتنی اچھی نہیں لگ رہی جتنی اچھی پہلے لگ رہی تھی جب وہ نئی نئی آئی تھی اور پک میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور اب اس کا کلر اتر گیا ہے تو وہ تھوڑی بری سی لگنے لگی ہے بٹ ٹھیک ہے اتنی بری بھی نہیں لگ رہی ہے اور پہلے جیسی اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے پہن لیتی ہوں کبھی کبھی ایسے ہی گھر میں پر جب میں نے منگوائی تھی تو سب کو بہت اچھی لگی تھی سب پوچھ بھی رہے تھے کہاں سے لائی ہو کہاں سے منگوائی ہے مجھے بھی منگوا دو تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے میشو سے آڈر کری ہے بولے اچھا میں نے پوچھا بھی تھا کیسی لگ رہی ہے تو سب کو اچھی لگی تھی بٹ اب پتہ تھوڑی تھا کہ وہ خراب ہو جائے گی بٹ کیا کر سکتے ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ خراب ہوگی کہ نہیں اب اس کا کلر اتر گیا دھلنے سے